हेलो अहाँ बबली बोलै छिए हमरा अहाँके गीतसब बड़ नीक लगै छै बहुत बढ़िआँ लगै छै अहाँ एगो लोकगीत नचारी सुनैऔ ने

अहाँके गीत बड़ नीक लागल अहाँ एगो आओर लोकगीत भगवतीके सुना दिऔ हेलो कहली अहाँके गीत बड़ नीक लगलै अहाँ एगो आओर लोकगीत भगवतीके सुना दिऔ बहुत बढ़िआँ